हेलौ औ

औ औ दे दे माबा औ औ माबा प्रब्लेम नामा

औ औ ए

औ दे

औ औ औ दे दे आं ओंखारगोन थांनो ओ औ औ दे गोसायानो जादों दां औ औ दे

औ जेनबा नोंसिनि सुबिदा बायदि बानायदो जेनबा माजों माबायो जों सहैगौ मानि मोजांङै नायथ'दो आरो आमफाय बेनो दे मुलि जेनबा डक्टर फोरनि फिस फोरखौ नोंसोर माबागोरबानो जाबाय आं सहैगौ मानि नोंसोर नायथ'दो आंङो थांगासिनो दं थांगौमानि लेट जागोन गोजान आनो लामाया माने औ औ दे औ दे औ आं ओंखारबाय दे